ہاں جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے میرے پیٹ میں درد رہتا ہے اور سر میں درد رہتا ہے بخار وغیرہ رہتا ہے تو یہ تین چار دنوں سے ہو رہا ہے ہاں میں نے لی تھی کامبی فلام لی تھی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور لوکل میڈیکل میں جا کے بات کی تھی انہوں نے دوائی دی تھی تو کوئی فائدہ نظرنہیں آ رہا ہے اس سے

بدن ہاتھ میں نہیں بخار اور سر میں درد ہے پیٹ کا درد تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے لیکن ابھی سر میں درد ہے بخار ہے ہلکا ہلکا جی نہیں بارش میں تو نہیں بھیگے اس لیے کہ ابھی تو بارش ہو بھی نہیں رہی ہے ہمارے علاقے میں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پتہ نہیں اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا اس کے لیے کیا مجھے کلینک پر آنا پڑے گا آپ کے یا پھرایسے ہی آپ بتا دیں گے ہاں تو مطلب کلینک کلینک پر آنا پڑے گا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں جی جی ڈاکٹر ٹھیک ہے ڈاکٹر تھینک یو ٹھیک ہے سلام علیکم